आं खाम दामनाया मथामथि फयथ्रिस बोसोरसो जाबाय फयथ्रिस बोसोरनिफ्राय आं खामखो दामबोदो आं फयथ्रिस बोसोरनिफ्राय हारिमु आयदायाव गिदिंदोंमोन जेरैहाय आं रिगु दामसा महरगिरि थियाटाराव थायोमोन आं थियाटाराव आं रानिंहाय बाय्स बोसोर थादो थियाटाराव बाय्स बोसोर थानानै आंनि खोमाया एसे डिफेक्ट जानायनि थाखाय आं दा न'आव दंथ'यो आरो दा बे खाम दामनायखौ जोंनि बियाव बाथौनि आर'ज खालामो दा बे बाथौनि आर'जआव आं खामखौ दामबाय दङ आरो बिदिनो सोलिगासिनो दङ आंनि जा जिखिनि आं थियाटाराव थाबोनाय बिथांमोननि बिगुमानिफ्रायबो आं एसे सारटिफिकेट मोनबोदों ओमफाय जाहा सोरां मनजुनिफ्राय सोरजां मनजुनिफ्राय आं सारटिफिकेट मोनबोदों बाय्स बोसोरनि दा बे सारटिफिकेट मोननायनिफ्रायनि आङो दा थियाटाराव थांथ'आखै खोमायाबो गाज्रिनालाय दा बिनि थाखाय आङो सरखारनिफ्राय एसे अनसुंथाय मोनगोन नामा आं गोबां गिदिंगासिनो दङ नाथाय जायखै जायनि थाखै आं दाबो आं हारिमुखौ आं बावा आंनि जिउआ जेसे थायो एसेनो आं बे रिंगु दामसा महरखौ आं मावलांबाय थासिगोन आरो बे खाम दामनायखौबो आङो दा आर'ज हिसाबै जोंनियाव मन्दिरावनो थायो दा आरो बियाव आं खायसे खायसे खामानिबो मावो दौरिबो दा बिनिथाखायनो आङो अननानै सोरबाफोर अनसुंथायफोर होगोन नामा आं गोबां गिदिंबाय नाथाय जायाखै जायनि थाखाय आङो दाबो न'आवनो दङ आहा न'आ जोबोर लोरबां आरो न'खराव रावबो गैला आं दा बिसि फिसायल' आंहा गथ' फिसा साथाम दंमोन हिनजावसा बिथांमोनहाबो आंनि फिसायाबो साथामबो हाबा जाबाय दा बेखायनो न'आबो अलखदाव गोलैना दङ इनि खारननै आं बोरावबो गिदिंला होननानै आं दा थाबाय एसेनोसै

खामखौ आं दा दामनाया मथामथि एसेनोसै गोजोनथों